गर्म भांडे मांजने कन्नै बड़े थिंदे भांडे होऐ उनेंगी गर्म पानी करियै बिम घोलियै शैल ते फिर उनेंगी मांजियै ते थिंद जेह्ड़ा निकली जंदा गर्म पानी कन्नै ठंडे पानियैं नै मांजने होन भांडे साफ नेंई होंदे उनेंगी अध्दी जूठ अध्दी थिंद रौंह्दा सब रौंह्दा शैल सफाई कन्नै कम्म करना चाही दा शैल ओह् करियै पैह्लैं उंदी जूठ उतारो फिर उ'नेंगी थोह्ड़ा गर्म पानी पैह्लै लाओ उंदा सारा दी जूठ उतारो फिर उनेंगी शैल बिम लाओ

भांडे दी ओह् इयां लगदे कज़े बिच्च काएं दे हत्थ होंदे शैल कम्म साफ सुथरा सफाई कन्नै कम्म होए ते होंदा शैल इयां कम्म करना ते नेंई शैल लगदा अस कम्म करने जल्ज बाजी करनी कम्म कोई बी शैल विधि विधान कन्नै कम्म करना साफ सुथरा शैल लगदा कोई बी अई जाह्गा बाह्र दा घर दा दिक्खै कम्म शैल अगली जनानी नै कीता दा इयां कम्म करना फटो फट लेआ पानी ते लेआ साबन लाया ते निरमा ते फटो फट धोइयै शैल छल्ली ओड़े ओह् कम्म नेंई शैल लगदा कोई बी कम्म करना होऐ शैल साफ सुथरे कन्नै करो शैल जेह्दे कन्नै घर दी सफाई लगदी अस लोग इन्ना फटो फट काह्ली काह्ली कम्म करियै लगाई ओड़ने अस इन्ना कोई जल्दी कन्नै जल्दबाजी कन्नै कोई कम्म नेंई करना शैल करीके कन्नै कम्म साफ सुथरा होइया